شاہجہان پور ضلعے میں کئی مقبول روایتیں پکوان اور کھانے کی چیزیں ہیں جو اس کی ثقافت اور تاریخ کو عکس کرتی ہیں یہاں کچھ اہم مقبول کھانے کی چیزیں ہیں پکوڑے شاہجہاں پور میں عام طور پر بارش موسم میں پسند کیے جاتے ہیں ان میں پکوڑے چکن آلو پیاز اور دوسرے اجزا کو گرماگرم تیل میں تل کر بنایا جاتا ہے ج جلیبی ہندوستان کی معروف مٹھائی ہے جو شاہجہاں پور میں بھی مشہور ہے یہ کھیر جلیبی کی طرح گھول کر گول دائرہ کی شکل کی ہوتی ہے اور چینی کے شیرے میں ڈبو کر تیار کی جاتی ہے تندوری چکن شاہجہاں پور کی خصوصیت ہے جو تندور میں بنایا جاتا ہے تندوری چکن ہے چکن کو مسالے اور دہی کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے جو اس کو لذیذ اور خوشبودار بناتا ہے یہ آلو کی سبزی ہے جو ٹماٹر کی چٹنی کے ساتھ پیشش کی پیش کی جاتی ہے اور عام طور پر ناشتوں میں کھائی جاتی ہے پنیر کی مختلف ڈشیں شہجہاں پور میں بھی مقبول ہیں جیسے کہ شاہی پنیر کی ڈش پنیر پنیر بٹر مسالا اور پنیر کی کڑھائی وغیرہ چائے بھارت کی مشہور پینے کی چیزوں میں سے ایک ہے اور یہ شاہجہاں پور میں بھی پسند کی جائے جاتی جاتی ہے چائے کو دودھ چینی اور مسالے کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے لسی ایک منوا بھارتی پینے کی چیز ہے جو دہی سے تیار کی جاتی ہے اور مختلف فلیوز ورز چکنی میٹھی کی بنیاد پر بنائی جاتی ہے شاہجہاں پور میں یہ کھانے کی چیزیں مقامی طریقے سے تیار کی جاتی ہیں اور عوام کی موادی ترائی کا حصہ ہیں آپ انہیں مختلف ریستورانوں اور ڈھابوں میں ڈھابوں میں تجربہ کے کر سکتے ہیں جو مقامی کھانا پیش کرتے ہیں